میں ابھی کچھ دِن پہلے اپنے پوری فیملی کو لے کے ہل اسٹیشن گیا تھا وہاں پہ غروب آفتاب کے وقت جو منظر تھا وہ کافی خوبصورت تھا اور میرے حساب سے وہی میری سب سے بہترین یادوں میں سے ایک ہے